सरकारी ऐप बहुत रङ्गबिरङ्गके छै जेनामे अहाँके भऽ गेल आरोग्य सेतु ऐप ई कोरोनामे बहुत काम केलखिन ई ऐप जे छै से गाँव अलग जगहपर अगल बगलमे ककरो कोरोना होइ छलै तऽ ओ एहि ऐपमे बता दै छलै आओर रङ्गबिरङ्गके बात सब ओहिमे होइ छलै अहाँ अपन कोरोनाके अथी सेहो जाँचि सकै छलहुँ अहाँके भेल अइ कि नहि आओर जे छै से बहुत रङ्गबिरङ्गके ऐप छै सरकारी आओर ओहि ऐप सबमे सब आदमी उपयोग करै छथिन आओर कामसब कोनो कोनो आदमी सेहो करै छथिन ओहि ऐप सबपर मगर ओ ऐप जे छलै आरोग्य सेतु ऐप ओ ऐपके बहुत चललै कोरोना महामारीमे दू हजार बीसमे आओर ओ ऐपके सब आदमी बहुत उपयोग केलखिन आओर जे छै से बहुत रङ्गबिरङ्गके ऐपसब छै ओहो सबके अहूँसब उपयोग करू आओर हमहूँसब करबै आओर जे छै से कोनो कोनो ऐप बहुत बहुत सरकारी जकाँ चलै छै प्राइवेटो ऐपसब ओहोसब जेना अभी इन्स्टोग्राम चलै छै सरकारिए जकाँ बुझू तऽ सब आदमी रील्स भरिदिन देखै छथिन आओर जे छै से ओहिपर वीडिओ बनेता आओर सबकिछु करै छथिन जे छै से आरोग्य सेतु ऐपके बहुत महत्व देल गेलै कोरोना महामारीमे आओर ओहि ऐपके सब बढ़ावा देलखिन ओ ऐप बहुत चललै ठीक छै